टेलीविजन में मैं तो सीरीअल कॉमेडी कार्टून और बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ जैसे कार्टून में तो मोटू पतलू मोटू पतलू मोटू जब मोंटू का ड्रामा बहुत अच्छा लगता है पतलू का भी अच्छा लगता है उसमें है डॉक्टर झटका और और मैं बात विवाद में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता बट अच्छा ही उसमें बोलना रहता है कॉमेडी में तो मैं जैसे उल्टा चश्मा उसमें जेठालाल का बहुत बड़ा अच्छा अच्छा लगता है मुझे सीरीअल रियल्टी शो शो ड्रामा बहुत पसंद है टेलिविज़न में

सीरीअल में जैसे बहुत सारी सीरीअल आती है पसंद पसंद है मुझे